बिहारके जे पारम्परिक धार्मिक जे सांस्कृतिक जे कार्यक्रम छै जेना छठ पूजा भए गेलै मकर सङ्क्रान्ति भए गेलै भरदुतिआ भए गेलै जे भी अनन्त पूजा भए गेलै जे सब पर्यटकके आवश्यक रूपसँ देखऽके चाही